हांव डिसायड करतां जशें म्हजें मन जाता तशें अशें एक स्पेसिफीक कांय आसना की एक ड्रॉईंग आसा तेंच काडपाक जाय म्हणून हांव खंयूय गेलें कितें पळयलें तें म्हाका बरें दिसलें जाल्यार हांव ते घरा कडेन येवन काडपाचें ट्राय करता आनी म्हजो एक कसलो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑर कसली थीम तसलें कांय आसना जशें म्हजें मन लागता तशें हांव ड्रॉइंग काडटां आनी तें ड्रॉइंग काडता तेन्ना म्हजें फुल्ल लक्ष त्या ड्रॉइंगाचेरूच आसता आडे कडेन खंयचो हांव कांयच लक्ष दिना आनी तें एक ड्रॉइंग आसा तें कंम्प्लीट जाल्या शिवाय हांव तें ड्रॉईंग बंद दवरिना फूल तें कंम्प्लीट करता आनी मागीर मागीर ते ड्रॉईंग आसा ते हांव खंय आमच्या घरान फ्रेम करता जावं कितें करता आनी तें लायता सो ते एक ड्रॉइंगाक एक म्हत्व आसता आनी म्हजी एक हातान केल्ली मेहनत आसता आनी तें कितले पाड जालें कितलें बरें जालें सुद्दां जाल्यार हांव तेका केन्नाच पाड म्हणना कित्याक ती म्हजी मेहनत आसता आनी म्हाका ड्रॉइंग काडपाक खूब आवडटा